गोंयकार भावन म्हाका उमेद जाता की गोंयांत तरेतरेच्यो पोळयो म्हणजे गोडशें करतात ते गोडशांची नांवांत तुमी आयकतगीर तुमचे जिबेर रूच सुट्टली तेन्ना मणगणी म्हणलें तवसळी म्हणली पायस पातोळ्यो अश्यो तरेतरेच्यो ह्यो पोळयो आमचे कडेन मेयटात केल्ल्यो आनी त्यो आमची घरचीं बायलां आसा ती त्यो स्पेशली त्यो तीं करतात आनीक सणा सणांनी सण सणा सुदीक आसता तेन्ना ह्यो पोळयो देवा मुखार थोडी थोडी दवरतात आनी देवाक दाखयतात आनीक देवाकूय दाखयतात